مجھے ایسے سلائی بنائی میں اور کرنے کے لیے اتنا وقت تو نہیں ہوتا ہے لیکن میں وہ یو ٹیوب چینل ڈی آئی وائی پہ کچھ کچھ چیزیں جو بتاتے ہیں جو گھریلو چیز سامانوں سے کچھ بن جاتا ہے تو مجھے کبھی وقت ہوتا ہے تو میں ایسے ہی پرانے کپڑوں سے کبھی پاپوش بنا لیا کبھی کچھ ایسا دیوار پہ لگانے والا شو لٹکن بنا لیا تو میں کبھی کبھی اپنے خالی وقت میں وہ یو ٹیوب چینل دیکھ کے اور کچھ بھی بنانے کی کوشش کرتی ہوں کیوں کہ مجھے یہ سب چیز میں کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں رہتا ہے تو میں زیادہ کچھ کر نہیں پاتی ہوں لیکن کبھی کبھی جیسے کہ کچھ تہوار ہوتا ہے جس میں ہماری سوسائٹی کے لوگ مل کے اور گھر کی عورتوں کے لیے کچھ ایسے کامپٹیشن رکھتے ہیں کہ بیسٹ آؤٹ آف ویسٹ یا جو خراب چیزیں ہیں اس میں سے آپ کیا اچھی چیز بنا سکتے ہو تو ایسی جگہوں پہ جو تھوڑا بہت میں نے بنایا ہوا ہے یا جو مجھے آتا ہے وہ میں وہاں پہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں